उन्दै समाव गामिनि फांसन जानायाव जोङो माने मोसानो सिखायदोंमोन आरो ना बेवहाय उन्दै नालाय

मोसानो सिखायग्रा आरो माने मोसानो सिखायनायाबो जोंनो बेलेकथ' गैया सासेया बेलेग स्टेप होबा सासेया स्टेप होयो बिदिनो सासेना जायोबा सासेना जाया सासे लोगोजो आंजों माने मोनसे स्टेपखौ लानानै इसि मोगा मोगि जादोंमोन आरो ना बिनि स्टेपखौ होनो ना आंनि स्टेपखौ होनो बे मोसानायाव इसे ओरैनो मोगा मोगि जादोंमोन बेनो बेनिफ्राय जेबो जायाखै जानायालाय उनाव आंनि स्टेपखौनो होनायसै आरो आंनि लोगोया इसे रागा जोंदोंमोन थेवबो बेखौनो होनानैबो गोसोआ गोजोनासैबाबो सिरि थानायसै आंनि स्टेपखौनो होनानै उनाव बेखौनो मोसानाय जानायसै आरो बिदि जादोंमोन